ہاں میں شیئر مارکیٹ سے واقف ہوں اور مجھے اکثر پتہ چلتا رہتا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں کیسے مارکیٹنگ ہوتی رہتی ہے شیئر مارکیٹ ایک سودی مارکیٹ کا نظام ہے جہاں پر ہم جہاں پر بینکوں کے ذریعے سے اور دوتیگت بزنس کے ذریعوں سے وہاں پر اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں لیکن جب سے ڈیجیٹل ایپس آئے ہیں جو ہم میں لون وغیرہ دیتے ہیں تو ان سے شیئر مارکیٹ کو گرا کر رکھ دیا ہے شیئر مارکیٹ کے بجائے لوگ اب ان ایپس پر یہ میوچل فنڈ وغیرہ پر پیسے لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی میرا میرے خیال سے میوچل فنڈ ہو یا لے کوئی بھی اس طرح کے ایپس ہیں شیئر مارکیٹ کے مقابلے بہت زیادہ خراب ہیں اس پر ہم لوگوں کو نہیں پڑنا کرنا چاہیے جتنی زیادہ کوشش ہو ان سے بچنا چاہیے کیونکہ ان سے دھوکہ دھڑی کے موقعے بہت زیادہ ہیں اور اس کے اس سے ہمارے گھر والوں کو یا ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ شیئر مارکیٹ ہو یا میوچل فنڈ ہو کہ اس طرح کے کوئی بھی ایپ ہوں بچیں